हाँ मैंने बचपन से ही कुछ बनाने की कोशिश की थी मैं सबसे पहले पेंटिंग बनानी की शुरुआत की थी और मैं छोटे छोटे कार्ड्स ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना सीखे फिर उनको लोगों को भेजा हमारे फैमिली में बहुत पसंद करते थे लोग उनको उसके बाद मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन करी उसमें हमारे सर भी हमें घर की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से नई नई तरह की चीजें बनाना सिखाते थे कुछ माचिस की तीलियों से मोतियों से और डोरियाँ आती थी उनसे तो हमने बहुत सारी ऐसी घर में भी पेंटिंग्स बना रखी है जो कि इन्हीं चीज़ों से बनी है झाड़ू की सीक से बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना सिखाते थे हमारे सर तो इन्हीं सब चीजों से मैंने घर को सजाने की कोशिश की है और अपने घर को सजाने के लिए मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है